मेरा नाम सोनाली ऐ में सरुइंसर रौह्ने आह्ली आं मेरी मम्मा दा नांऽ नीलम देवी ऐ मेरे भापे दा नांऽ कुलदीप सिंह ऐ मेरे दो भ्राऽ न इक दा नांऽ गौरव ऐ इक दा नांऽ सौरव ऐ मीं पैह्ले ते सरुइंसर गै पढ़नी ही नर्सरी एल के जी यू के जी उद्धरी कीती फिर ओह्दे बाद असेंगी बझालता पाया में ते मेरे बड्डा भ्राऽ जेह्ड़ा गौरव ऐ अस दौनें बझालता फिर असेंगी पाया अस उत्थै पढ़दे हे पंजमी धोड़ी अस उद्धरी पढ़ेआ ओह्दे बाद ओह्दे बाद गौरमैंट स्कूल आए अपने अपने ग्रांऽ बिच आए ते उद्धर मिकी मतलब कि में दिक्खना कि सारे जेह्ड़े मेरे क्लासमेट हे ओह् सारे स्पोर्टस दे बड़े शौकीन हे ते उ'नेंगी दिक्खी दिक्खी में ते पैह्ले प्राइवेट स्कूल ब पढ़ी दी ते ऐ ही बट मिगी उ'न्ना नालेज निं ऐ हा जिन्ना इक बच्चे गी होंदा ऐ में दिक्खना कि ना मिकी ते सिर्फ पढ़ाई दा हा कि हां पढ़ना गै पढ़ना जो करना पढ़ना गै पढ़ना ऐ बट पढ़ाई दे कन्नै कन्नै होर केह् चीजां होंदियां ओह् मिगी बिलकुल बी नेईं ओह्दी नॉलेज ही फिर ओह्दे बाद जि'यां मैं गौरमेंट स्कूल आई में उद्धर दिक्खेआ कि बच्चे खेलन जंदे जित्तियै औंदे मैडल मिलदे प्राइज मिलदे डांस होंदा कल्चर ऐक्टविटियां होंदियां उद्धर ते मेरा बी बड़ा मन करदा हा कि में कल्चर ऐक्ट ऐक्ट ऐक्टविटी करां फिर में उं'दे कन्नै में उ'नेंगी पुच्छेआ कि कि एह्कड़े स्कूल केह् केह् होंदा मतलब कि नमें नमें स्कूल च जाइयै उ'न्ना पता नेईं होंदा स्कूल दा फिर सारे बच्चें बच्चें कोला पुच्छेआ कि स्कूल च इस एह्कड़े स्कूल च केह् केह् होंदा ऐ बगैरा बगूरा फिर उ'नें दस्सेआ कि इद्धर डांस ऐक्टविटी अलग होंदी ऐ ड्राइंग होंदी ऐ कल्चर होंदे ऐ फिर में थोह्ड़ा उं'दे बिच अपना जोगदान दित्ता में बी स्पोर्टस दी मिगी बी रनिंग दी बड़ी शौक हा में कि में रनिंग करदी बी ऐ ही वैसे बट केईं केईं दी नेईं ही हल्ली धोड़ी फिर जिस दिन रनिंग दा आया मैम मैम साढ़ी क्लास च आए कि कि कु'न्न कु'न रनिंग करनी ऐ ते फिर में बी अपना थोह्ड़ा जोगदान दित्ता में मैडम गी आखेआ कि मैम में बी करनी आं रनिंग मैम ने मेरा नांऽ लिखेआ फिर मैम बोलदे कि अपने घरैं आह्ले कोल पुच्छियै आए ओ फिर में घर जाइयै बी अपनी मम्मा कोल पुच्छेआ मम्मा आखदे जाओ अगर तुं'दा मन ऐ ते तुस जाओ फिर में रनिंग स्टार्ट कीती पैह्ले ते स्कूल दी तरफ दा गे खेलन उद्धर जित्तियै आए फिर अग्गै डिस्ट्रिक लगाई उद्धर जित्तियै आई गे ते ओह्दे बाद जेह्ड़ा साढ़ा नैशनल हा नैशनल बेल्लै करोना दा टाइम हा करोना आई गेआ ओह्दी बजह् कन्नै नैशनल नेईं लग्गेआ फिर ओह्दे बाद मिगी थोह्ड़ा होआ ते ऐ कि साढ़ा नैशनल निं लग्गेआ बट ओह्दे बाद जिसलै अग्गै अग्गै होर गेमां औंदी गेइयां में पाटिसपेट करदी रेही